جی ایک حالیہ واقعہ ہے میرا ایک دوست کھانا اپنے ساتھ لے کر ایک سفر پہ جا رہا تھا تو ایک بھوکا فقیر اس کو ملا اس فقیر نے ان سے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے آپ مجھے کھانا دے دیجیے تو وہ میرا ایک ساتھی اس نے انکار کر دیا کھانا نہیں دیا پھر آگے جا کے تھک گیا تو وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا اور سو گیا وہیں پہ پھر ایک بندر آیا اس کا سارا کھانا اٹھا کر دور لے گیا اور سب ادھر ادھر پھیک کر اس کو پورا کھا گیا تو یہ تھا ایک دلچسپ واقعہ جو اس نے فقیر کو نہیں دیا تو اس کا سارا کھانا بندر کھا گیا